جی ہاں مہاراشٹر میں کئی مشہور آؤٹ ڈور میوزک فیسٹول اور کنسرٹ منعقد ہوتے ہیں یہاں کچھ مقبول اختیارات ہیں ممبئی میں وبھن فیسٹول یہ ایک تین دن کا میوزک فیسٹول ہے جو ہر سال فروری میں ممبئی کے رام چندر پرکاش اگریکلچر یونیورسٹی میں منعقد ہوتا ہے اس فیسٹول میں ہندوستان اور دنیا بھر سے کچھ مشہور ترین فنکار شامل ہوتے ہیں سبربن فیسٹول یہ گوا میں واقع ہے یہ ایک سات دن کا میوزک فیسٹول ہے جو ہر سال دسمبر میں گوا کے چیمبا ساحل پر منعقد ہوتا ہے یہ دنیا کے سب سے بڑے الیکٹرانک میوزک فیسٹولوں میں سے ایک ہے لوکلس ڈسٹرک میوزک فیسٹول یہ پونا میں واقع ہے یہ ایک تین دن کا میوزک فیسٹول ہے جو ہر سال مئی میں پونا کے اتسنگ فوڈ وائن ولیج میں منعقد ہوتا ہے اس فیسٹول میں ہندوستانی اور مقامی فنکاروں پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے دا گریٹ انڈین راک ممبئی یہ ایک دو دن کا میوزک فیسٹول ہے جو ہر سال فروری میں ممبئی کے رام چندر پرکاش اگریکلچر یونیورسٹی میں منعقد ہوتا ہے اس فیسٹول میں ہندوستانی راک اور ہارڈ راک پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے سنسیٹ میوزک فیسٹول یہ ایک دن کا میوزک فیسٹول ہے جو ہر سال نومبر میں پونا کے شیلوپن فوڈ وائن ولیج منعقد ہوتا ہے اس فیسٹول میں ہندوستانی اور مقامی فنکاروں پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے ان میں سے ہر فیسٹول اپنی منفرد موسیقی پیشکش اور ماحول کے لیے جانا جاتا ہے اگر آپ مہاراشٹر میں آؤٹ ڈور میوزک کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ فیسٹول ضرور چیک کریں یہاں کچھ مزید مشہور آؤٹ ڈور میوزک فیسٹول اور کنسڑٹ ہیں جو آپ چیک کر سکتے ہیں دا رولنگ اسٹون انڈیا کنسرٹ یہ ایک دن کا کنسرٹ ہے جو ہر سال اکتوبر میں ممبئی میں منعقد ہوتا ہے دا ایم ٹی وی انڈیا میوزک ایوارڈس یہ ایک ایک ایک دن کا ایوارڈ شو ہے جو ہر سال فروری میں ممبئی میں منعقد ہوتا ہے اس ایوارڈ شو میں ہندوستان کے سب سے مشہور فنکاروں کو ان کی خدمات کے لیے اعزاز بخشا جاتا ہے دا انٹرنیشنل فلم فیسٹول آف انڈیا یہ ایک بارہ دن کا فلمی تہوار ہے جو ہر سال نومبر میں گوا میں منعقد ہوتا ہے اس تہوار میں دنیا بھر سے ہزاروں فلمیں دکھائی جاتی ہیں ان تمام فیسٹولوں اور کنسرٹوں کے لیے آپ کو آن لائن یا فیسٹول کے مقام پر ٹکٹ خریدنی چاہیے